हमारे ज़िले में सांसद रहे मनोज सिन्हा उन्होंने रेल स्टेसन ग़ाज़ीपुर में बहुत बढ़िया बनवाया और ये अफ़ज़ाल अंसारी सांसद रहे उन्होंने भी कुछ हद तक सड़क बनवाया और विधायक कैलाश यादव मंत रहे ओ वो भी सड़क पुल आदि का निर्माण करवाए आज उनका लड़का बिरेंद्र यादव इस समय विधायक है तो ये जो है काम कर रहे हैं कुछ लोग अच्छा कुछ लोग बढ़िया कुछ लोग घटिया कुल कर रहे हैं लेकिन नेता